फोटोग्राफ़ी में जुदा जुदा रोशनीअ जी स्थितीअ में फोटू कढण जी मां घणेई कोशिश कई आहे ऐं मूंखे हिन में समुझ में ईंदो आहे कि फ़र्कु बि ॾाढो पवंदो आहे जीअं कि असां अगरि कंहिं बि तस्वीर खे ॾिसूं था ऐं बिल्कुलु उजारे में आहे फ़ुल लाइट में आहे त हुन में ॾिसंदासीं कि असांखे समुझ में अचे थो कि हू ब्राइट आहे हुन तस्वीर में असांखे घणेई कुझु ख़ुशी ऐं पॉजीटिव आस्पेक्ट ॾिसणु थो अचे पर असां हिकु कोई डार्क जॻह में या कुझु अहिड़ी जॻह आहे जिते रोशनी घटि आहे ऐं हुते अगरि असां फ़ोटोग्राफ़ी कयूं था या अहिड़ी तस्वीरूं कढूं था त हुनजो डार्क आस्पेक्ट आहे हुन उहा तस्वीर खे ॾिसण सां ई इअं असांखे थोरो लो फ़ील थींदो आहे त बेशक आहे कि जेको आहे वातावरण बि आहे कीअं रोशनी आहे पुठियां हरियाली आहे या पुठियां सुका वण आहिनि अगर पुठियां गार्डन आहे वणु टिणु सुठा आहिनि सावा आहिनि त तस्वीर में हिक जुदा रुप ईंदो आहे ऐं उहा ई पुठियां वीरानो हुजे बिल्कुलु सुकल हुजे बिल्कुलु इअं लॻल हुजे कि बिल्कुलु सुको सुको आहे त हुनजो तस्वीर ते जुदा असरु पवंदो आहे त रोशनी हुजे वातावरण हुजे ही सभु शयूं जेको आहे फ़ोटोग्राफ़ी में जेकर तस्वीरूं असां छिकंदा आहियूं हुनजे हुनते ॾाढो प्रभावित कंदो आहे हुन ते ॾाढो असरु कंदो आहे ऐं ॾिसण वारो हिकु मिंट में समुझी वेंदो आहे कि हू तस्वीर छा थी शइ ॿुधाइणु चाहे चाहे पॉजिटिव आस्पेक्ट आहे असांखे ख़ुशि करणु थी चाहे या हुन तस्वीर जा कुझु गमगीन मुद्दनि खे या पहलुनि खे साम्हूं ॾेखारणु थी चाहे